जेन्ना हांव झाडांनी होडटा तेन्ना म्हजे झाडाक खंयच्या वाठारांत जावपाची हे जे हांव पयली लक्षांत घेतां जी काही झाडां आसात ती कुंडेन जावपी आसातात थोडीं घरान जावपी आसता आनी थोडीं प्रत्यक्ष जमनीचेरय जावपी आसतात तें पळोवन हांव झाडांची निवड करपी आनी तेंचे लागवण करपी तशेंच समजा ज्या झाडांनी पावसाचें उदक सांचता त्या जाग्यार समजा म्हजी झाडां आसा जाल्यार थंयच्यान वेवस्थीत उदक वचपाची वाट वाटेचो पर्याय थंय दवरतलें त्या नंतर समजा हळूवारपणे वाली बीली समजा आसा जाल्यार तेंका कितें आसरो करून हांव तेंची काळजी घेतलें